हम जे छै से कलम खरीदलिये सेकेन्ड जे रहै तऽ कलम खरीदलिये तऽ प्रॉडक्ट बड़ा बढिआँ रहै राइटोमीटरके कलम हलाँकि ओ तऽ बढिआँ होइते छै कलमके दाम बीस रुपिआ आउर जे छै चलल जे छै लगभग जे छै दिनराति हमरासभ जे छै खूब जब भी लिखै छियै तऽ वएह कलिआँ कलमके प्रयोग करै छियै आउर ओकर जे छै स्पीडमे भी लिखु अहाँ स्लो लिखु कर्सिव लिखु जेना लिखु अहाँ बहुत बढिआँ ओकर जे छै व्यवस्था रहै छै आउर जहाँ तक जे छै ओकर जे चलै के छै जादा दिन तक चलै छै ओकरामे इंक जे रहै छै इंक भी जादा दिन तक जाइ छै आउर जादा दिन तक चलै छै ओकर बढ़िआँ ई होइ छै मजबूती भी रहै छै आओर कलमके बॉल उड़ैके बहुत दिक्कत होइ छै से भी खतम भए गेल छै ई राइटोमीटर बड़ा बढ़िआँ कलम होइ छै आउर अहाँ भी प्रयोग करिके एकबेर देखु बहुत बढ़िआँ होइ छै हम एकर यूज जे छै करलियै तऽ हमरा इच्छा भेले जे नहि हमरा चेक करना चाही आओर एकर फीडबैक ऑनलाइन देना चाही फीडबैक देलौहुँ फीडबैक जे देलौहुँ तऽ बड़ा बढ़िआँ कलम लागल तऽ ओकरा पर जे छै पूरा ओकर बड़ाई करलहुँ सही बात जे रहै ओ कहलहुँ हलाँकि एकरा बड़ाई नहि कहना चाही एकर सुविधा अच्छा रहै तऽ हमरा जे छै ओकरा जे छै कहि देलियै बढ़िआँ छै लिखकऽ बता देलियै ऑन इन्टरनेट पर बढ़िआँ सामान रहै तकर फीडबैक हम दए देलौहुँ बड़ा बढ़िआँ सामान अहुँके जौं मोन करै तऽ एकबेर लियौ राइटोमीटर कलम बड़ा बढ़िआँ कलम दिल जीत लेलक बड़ा बढ़िआँ